हमर नाम भेल रोहित रविदास हम अररियासँ बिलॉन्ग करै छी हम देखिऔ एक पेन्टिङ्ग जेना कला शुरू करैके लिए हम एक बात करैलए चाहि रहल छी जेना अपन देखिऔ संस्कृति समाजमे अपन सबके जे छोट छै बाल बच्चा जतना छै देखिऔ ओकरा सबके संस्कृति समाजके लऽ कऽ चलना चाही जतने भी देखिऔ बहुत बच्चा छै इंग्लिशके तरफ धिआन दै छै अपन सबके संस्कृति बिसरि भूलल जा रहल छै जानलिए तऽ इएह सबके लऽ कऽ हम कहै छी जे जे अपनासँ छोट छोट छै भाइ भैआरी छै जतना जे छै ओकरासँ जादासँ जादा मात्रामे हम संस्कृति समाजके लिए ओकरा तैआर करी मैथिली ओकरा सिखाबी देखिऔ कोनो भी लैंग्वेज सीखै ओ गलत नहि छै लेकिन अपन जे छै संस्कृति समाजके जे छै ओकरा तऽ मान प्रतिष्ठा लऽ कऽ चलबै अहाँ देखिऔ देश विदेशसँ आदमी सब जे छै आब संस्कृति समाजमे आएल जाइ छै सनातन धर्म अपनाबै छै किए अपनाबै छै किए तऽ अपन सबके देश जे छै एक अच्छा प्रयोगशाली देश छै जे छै ने हरेक जगह योग्यता प्रदान होइ छै अहाँ कतहुसँ कतहु बड़ासँ बड़ा क्षेत्रमे देखिऔ भारतके आदमी अहाँके जरूर मिलत इएह लए हम कहैलए चाहै छी अहाँके उम्रमे जे छोट अइ जे ओकरा जे चीज कलामे अइ ओकरा अहाँ जादासँ जादा सहयोग करू ओकरा मदद करू कि ओ जीवनमे एक अच्छा रस्तापर चलै एक अच्छा मुकाम पाबै इएह लए हम अहाँसँ अलविदा माँगै छी धन्यवाद